हम खाना बनबैमे जादातर प्याज लहसुन लहसुन अदरकके पेस्ट आओर टमाटरकेँ यूज करै छियै हर सब्जीमे हम यूज करै छियै प्याज काटिके टमाटरो काटिकऽ आओर लहसुन अदरक आओर मिर्चके पेस्ट बनाकऽ या फिर पेस्ट पैकेटवला मिलै छै तऽ पैकेटेकेँ यूज कए लै छियै एहिसँ हर सब्जीमे स्वाद अच्छा आबि जाइ छै ओकर बिना लहसुन प्याजके सब्जी अच्छा बना सकै छी सिर्फ मसाला सब डालिकऽ ओकर बाद हम मिठाओ बना लए छियै मीठोमे खीर हलवा सब कुछ बना लैत छियै आओर हमरा पसन्दो छै हम मुङ्ग दालि हलवा बना लैत छियै जेना चना हलवा बना लैत छियै बेसनके हलवा बना लै छियै सूजीके हलवा बना लै छियै आटोके हलवा बना लै छियै आओर सबसँ अच्छा हम खीर बना लै छियै साबुदानाके खीर आओर बिहारमे सबसँ जादा फेमस छै हर भोजमे सकड़ौरी खायल जाइ छै सकड़ौरीमे दूधके मात्रा बहुत अधिक रहै छै ओहिमे मखाना काजू बदाम पिस्ता किशमिश नारियल हर चीजके यूज बहुत जादा मात्रमे होइ छै आओर ओ बहुत जादा टेस्टी होइ छै सबसँ जादा टेस्टी पूरा भोजमे सकड़ौरीये लागै छै सकड़ौरी हर किसी कए पसन्द आबै छै